आङो सिमलानिफ्राय आं कुकार मोनसे लाबोदोंमोन बिराद साफाथार ओंखामाबो थाब थाब मोनथारो आरो मानजिनायावबो बिराद साफा खारथारो इसे हुबानो बिराद साफा खारथारो खोल खोल खोल जोंलायथारो इसे मानजिबानो जिगाबफोरजोंबो मानजिनायाव खारखायो इसेयावनो जा साफाथार